औ मेम मेम नों डक्टर डक्टर मेदाममोन ना औ जोंनि गामिआव माबा प्रब्लेम जादोंमोन मेम माबा मेलेरियानि प्रब्लेम जादोंमोन बेखौ होबथानो थाखाय मा मा राहा लानांगौमोन मेम

औ मेम

औ मेम औ

औ मेम

औ मेम आमफ्राय मुसारि खोंनानैबो उन्दु नांगौना मेम मुसारि खोंनानैबो उन्दु नांगौना मेम औ औ औ औ

औ मेम औ औ

उम ओं औ औ फुननानै औ मेम उम थामफै खारहोनो थाखाय आगरबाथि माबा माबिबो सावनांगौ

आमफ्राय मुलियालाय मेम दंना गैया मुलि

औ दे होमबा दा बेलासिआव फैफिननोसै होनबा आं मेम औ दे मेम होनबा औ उम